تیرنا شروع کرنے سے پہلے میں یہ چند مشورے دینا چاہتا ہوں تیرنے کا کام دیر تک جاری رہتا ہے اس لیے اپنی برقرار رکھیں اور خود کو مثبت طریقے سے حرکت دیں ایک ماہر تیراک تیرنے کی درست تربیت دینے میں مدد فراہم کر سکتا ہے خود کو ترقی دینے کے لیے اپنے دوستوں اور خاندان کی حمایت حاصل کریں پہلے سوئمنگ کی بنیادی مہارتوں پر کام کریں جیسے سانس لینا اوور کھانا کسی اچھے تربیت دینے والے سے سیکھیں تیرنے کی مخصوص تکنیکوں کو سمجھنا اہم ہوتا ہے کتاب ویڈیوز یا آنلائن مواد کی مدد سے ان تکنیکوں کا مطالعہ کریں پانی میں تیرنا جسمانی صحت کے لحاظ سے بہترین مشق ہے لیکن اپنی صحت کی پیروی کرتے ہوئے احتیاط کریں